अभी तो मोबाइल जरूरी है क्योंकि मोबाइल से हमलोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है और इसमें जो डाटा रहता है एम बी दो सौ उनतालीस रुपैये में डेढ़ जी बी एम बी मिलता है उसके बाद में हमलोग आने वाला मौसम और जो भी जानकारियाँ होती है पढ़ाई लिखाई का और गूगल के माध्यम से कोई भी चीज़ का आवश्यकता पड़ता है तो हमलोग जानकारी ले सकते हैं नेटवर्किंग सिस्टम बहुत बढ़ियाँ है और एयरटेल का खास तौर से जो नेटवर्क है इस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है पहले तो चलता था लेकिन अब क्या है कि मतलब कोई चीज़ का जानकारी लेना चाहें उसमें नेटवर्क सर्वर डाउन है इसलिये नहीं बता पाता है तो हमलोग को जिओ ठीक चल रहा है जिओ से